بہار میں فیصلے کرتے وقت ریاستی حکومت عوام کی شمولیت کو اہمیت دیتی ہے اس کے لیے حکومت عوام کی رائے جاننے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی ہے مثال کے طور پر حکومت عوامی رائے لینے کے لیے سروے اور سوال نامے جاری کرتی ہے حکومت عوام کی آرا جاننے کے لیے عوامی سماعتیں یا عوامی اجلاس منعقد کرتی ہے مختلف کمپنیاں تسکیل دی جاتی ہیں جو عوامی نمائندوں کے لیے حکومت تک عوام کی آواز پہنچاتی ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا بھی عوام کی رائے معلوم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں حکومت تحقیق کرواتی ہے تاکہ عوام کی ضروریات اور مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں حکومت مختلف ذرائع سے عوامی مسائل کا تجزیہ کرتی ہے اور اس کے علاوہ حکومت فیصلے کرنے سے پہلے متعلقہ اداروں اور ماہرین کی آرا بھی لیتی ہے عوام کی سمولیت سے فیصلے زیادہ شفاف اور موثر بنتے ہیں اس پورے عمل سے حکومت اور عوام کے درمیان بہتر رابطہ اور اعتماد پیدا ہوتا ہے